سات پانچ دو ہزار تین پچیس دو دو ہزار دو نو چھ دو ہزار دو انیس نو دو ہزار پانچ گیارہ آٹھ دو ہزار دس